कोई बि माण्हूनि खे चाहे हू वृद्ध हुजे या जवान हुजे उनखे पैसनि जो लेन देन करण जे लाइ ए टी एम मशीन मों कार्ड जो पिन ॾियण ॾाढो जरूरी हूंदो आहे जंहिंजे हलदे ई हुओ पंहिंजी ए टी एम मशीन मां पैसा कढी सघे थे अन्यथा इनसां बगैरु तव्हांजे ए टी एम ए टी एम मां पैसा न निकिरी सघंदा आहिनि पिन अगरि न आहे त उहो अॼु जी डेट में ऑनलाइन बैंक जे एप्लीकेशन जे थ्रू बि जनरेट थींदो आहे न त वञी करे फ़ोन बैंक में वञी करे फ़ोन नम्बर ॾियण पंहिंजो ॾियण सां बि तव्हांजो ऐ टी एम मशीन में बि तव्हांजो पिन जनरेट करण जो हिकिड़ो सिस्टम हूंदो आहे जंहिंजो ओ टी पी जे माध्यमु सां इहो कम थी वेंदो आहे